अब बात करैछी अपनालोग प्रमुख खेलके बारेमे तऽ यहाँपर हमरारी खेलए छिऐ क्रिकेट सबसँ जादा फुटबॉल भी लोगोकेँ द्वारा पसन्द करल जाइछेै लेकिन क्रिकेट सबसे जादा काहेकि यहाँके पहिलेके जे हमरा अर्थक राँची जुड़ल छले जेकरासे महेन्द्र सिंह धोनी छलै हँ से से ओकरा देखल छै कि क्रिकेट बहुत पसन्द करल जायछेै हमरा आर तरफसँ यहाँपर भी सरकारके तरफसँ हमरा स्टेडियम बनाबए ले नालन्दा इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देब बच्चा लोगके आरु तेजी करिके तऽ अपनासब खेली आगे बढ़ी यहाँ दरभङ्गामे नागेन्द्र्झा स्टेडियम है जे जे फुटबॉल खेलल जायछेै बहुत तरहकेँ स्टेडियम छै अपन शहरमे भी बहुत स्टेडियम खुलल छै बहुत सारा एकगो विद्या विहार क्रिकेट स्टेडियम है जेकरामे अपना खेलय छिए क्रिकेट अपना बहुत मनसे खेलै छिए बच्चेमे जे हम्मे छिए तऽ तीने साल चारि सालसे एकगो डण्डा थमा देल जायछेै कि जौ क्रिकेट खेल आ कुछौ बैट रहै चाहे नहि रहै क्रिकेट से हम डण्डो से बैट खेलय छिए से क्रिकेट बहुत बहुत जादे पसन्द करल जायछेै यहाँके लोगके द्वारा आ बहुत लोग खेलल जायछिये हमलोग भी अपन घरके पीछे फिल्डमे या जहाँ जगह मिललो छतो पर क्रिकेट तऽ जरुरे खेलना है छोड़ैके नहि समय मिललो छुट्टी मिललो क्रिकेटे खेलना है बिहारमे जादा क्रिकेट खेलल जाइ छेै एहिसँ आइकाल्हि अपन सरकारभी ध्यान दए रहल छै कि यहाँके भी बच्चा आगे जाकऽ देश विदेशमे नाम रोशन करै से सरकारके भी बहुत अच्छा है